म्हाराज अस इ'नेंगी एटरैक्टिंग इ'यां तां करने एटरैक्टिंग एह् म्हाराज इ'नेंगी दिक्खो इं'दे बगैरां अस इ'नेंगी एटरैक्टिंग करने सारें गार्डन बिच्च औंदे सारै कोठे पर बौंह्दे अम्ब इ'यां साढ़े बहूटे होंदे उत्थै आई बौह्दे अस इ'नेंगी दाने पाने दाने दूने पांदे म्हाराज दिक्खो हून इनें बचैरें गी कुन पाने दाने दूने आहें लोक गै हून पाने पूने जेह्ड़े फ्ही आहें बड़ी मुश्कलें कन्नै कोई एह् नेचरूल सुंदरता थ्होई दी आहें गी कोई ग्रांई लोकें दी डोगरें दी साढ़ी आहें इ'यै शान ऐ आहीं बचैरें दी आहीं इ'नेंगी पाने दाने दुने पाने होर लट्टर पट्टर पाने दाने पांने होर आहें इ'नेंगी पानी बक्खराआहें ओह् रक्खेदा होंदा ओह् पाने आह्ला केह् आखदे उसी पानी पाने आह्ला बकल जन बाउल सेट इ'यां ओह् रक्खेदा होंदा असें अजें बी अम्बें दे टैम अहें उसी अम्बें दे बहूटे होइये ट्री होइये बेरें दे बहूटे होइये उं'दे उप्पर औंदे अस इ'नेंगी दाना सब किश इ'नेंगी खाना पीने गी जो मर्च मुर्च में होर स्पैश्ल इ'यां मतलब कि कोई बाह्र जेह्ड़े कोई बारां आ'ऊं आह्नना मर्चां कोई पाऽ पाऽ मर्चां आनना आऊ उनेंगी केह् करना कि अपने गार्डन बिच्च शामीं दे टैम औंदे जां बडलै दे टैम औंदे अस केह् करने कि शामी दे टैम कोई पाऽ मर्चां आहन्नियां कोई सब्जी आह्ली हट्टी दा मर्चां आह्नियै इनेंगी आ'ऊं केह् करना उत्थै रक्खी उड़ना उं'दे ताईं पाई तोते आंदे दे शैल मानसरी तोते ते लाल गानी आह्ले तोते आए हाए ओह् होंदे में तुसेंगी सनाए आ ओह् इ'यां होंदे ते दिक्खियै इ'यां रंग खोई जंदाआपूं भाएं रूट्टी नेई खागा आ'ऊं आ'ऊं उनेंगी चौल दाने दूने पानी सब किश आ'ऊं रोज पाना सवेरे उट्ठियै बडलै मेरा कम्म एह् ऐ न्हाई धोइयै न्हाई धोई जेकर ऐ करलान चैं चैं करन इं'यै डेली रोज पाइयै साढ़े गार्डन बिच्च औना शैल गिज्झी गेदे ना कोई चीज बंदा दिंदा रवै गिज्झी जंदे होर साढ़े बी ग्रांऽ दे लोक आखदे वह् तेरे एह् कियां आई जंदे तोते भाई गिज्जे दे अस दिन्ने खाने पीने गी दिन्ने रोज पानी में भरे दा होंदा जिह्लै कुहै ने आइयै तोता आह्नियै बेही जंदा चौल आऊं दिंदा रौह्ना अंदरां चौल लेइयै दाने लेइयै कनक कनक कुनक दाने दूने खंदे रौंह्दे लेइयै बाकी एह् मर्चां मुर्चां जैदातर तोता खंदा मर्चां मर्चां उन्नियां शैल मर्चां दिक्खियै लाल गेदी मर्चां छुड़दे नीं हैन दाने नीं छुड़दे हैन केई बारी इक बारी केह् होएआ आ'ऊं बैठे दा हा में मर्च रक्खी अपनी बाहियैं पर उन डंग मारी दित्ती ते मिगी पीड़ होई नहुं कन्नै पंजे कुड़दा नीं ऐ ओह् उसी ओह् पकड़दा फड़ोंदा नीं ऐ ओह् नार्मल नेहा बंदा कोई पकड़ी नीं सकदा उसी पकड़ेआ ते ओह् उनै मिगी पचोकडू मारी ओड़ेआ अपने नहुएं कन्नै पचोकडू मारी ओड़ेआ मिगी होए पीड़ ना ओह् मिगी छोड़ै ते फ्ही में केह् कीत्ता पई नुआढ़ी मर्च जेह्ड़ी थल्लै पेदी ही चुक्की ते में उ'दे मूहैं च दित्ती ते में ले मिट्ठू ले खा महां उ'नै खाद्धा भाई फ्ही ओह् खाद्धा ते फ्ही ओह् उड्डरेआ ते फ्ही ओह् छोड़िया मिगी ते दूए दिन फ्ही आए तोते दूए दिन उ'नें कक्ख नीं कीत्ता उ'नें मर्चां दाने सब किश पाया इ'दे कन्नै गार्डन साढ़ा गार्डन बिच्च बी आई जंदे जिसलै साढ़े गार्डन बिच्च तोते बौंह्दे ते इ'न्ना ग्रीन उप्परां सैह्ला ग्रीन गेदा गार्डन होंदा ग्रीन ते लाल गाने इ'यां लगदा कोई स्वर्ग बिच्च स्वर्ग लोक च बंदा पुज्जी गेदा ऐ उ'नेंगी दिक्खियै केह् केह् मजा औंदा केह् आखचै तुसें गी माए ते केह् सना उन मेरा मन तुसेंगी इ'न्नी क्हानी सनाइयै मेरा मन करिया हून वाईगाड मेरा मन करादा कि तोता लेइयै गै आवां अपने घार बेहियै हून बाह्र हून मोह् नीं दिक्खने दा तोते गी अंदर रक्खां पक्खा लाएदा में उ'दे तांई शामीं बेल्लै औग रक्खना इ'यां गार्डन बिच्च रक्खना उसी दिक्खियै दूए तोते बी औंदे खेलदे खूलदा तोता साढ़े नै बी खेलदा शैल ते तरीके कन्नै अच्छे तरीके कन्नै मजा आई जंदा म्हाराज उसी दिक्खियै उन ऐसी गल्ल नीं ऐ हून साढ़े अग्गें पीछें साढ़ै बी साढ़े ग्रांऽ दे लोक ऐसे न आं अगर दूआ तोता साढ़े समझो साढ़ै आया हून उन साढ़ै दाने खाई आने चूग चाग पानेआं पूग उनें उयै दाने दूने पांदे रौह्ने ओह् आई हून फ्ही थोह्ड़े चिरें बाद फ्ही उ'नें दूए घार जाना दूए घार पाए दा होंदा फ्ही त्रीए घर बी जाना कोई इत्थै ऐ न इस म्हल्लै दस पंद्रहां घर उ'नें तोते गी केह् आखदे उनें तोते गी पांदे रौंह्दे कदें किश पादे कदें किश पा दे एह् पा दे दिंदे रौंह्दे ते खंदे रौंह्दे तोते ते हून गल्ल एह् ऐ तोते बी होआ दे हून साढ़े एटरैक्ट बर्ड हून तोते बी होंदे होर बर्ड बी होंदे चिड़ियां चाड़ियां इ'नेंगी अस ओह् पाने दाना पानी पुनी जेह्ड़ा सब अस इ'नेंगी पाने पाने होर इ'नेंगी पाना इनें लोकें पाना होर कु'न लोकें पाना इनेंगी इं'दे अपने कोल थोह्ड़ी होंदे जां दाने दुने बनांदे इ'यां कोई अग्गें पिच्छें फिरियै कोई जगाड़ा करदे अस इ'नेंगी पाऊ उड़ने रोज आहें डेली दा कम्म इयै मेरा ऐतवारें दा कम्म एह् ऐ कि मर्चां मुर्चां आह्नियै कि मर्चां मुर्चां इ'नेंगी देई उड़ियां ते रोजा दा मेरा कम्म इयै कि आ'ऊं इ'नेंगी सवेरे उट्ठियै दाने दूने सब किश इ'नेंगी अ'ऊं पाना अपने टैमैं सू टैमैं बड़लै ते सं'ञा आ'ऊं दोनें टैम इ'नेंगी पाना थोह्ड़े थोह्ड़े मुट्ठ मुट्ठ उंदा बचैरें बनादा नीं अस थोह्ड़े थोह्ड़े थोह्ड़े इत्थै खाई जागे थोह्ड़े दूए घर रज्जी आंदे थोह्ड़े त्रीए घर रज्जी आंदे थोह्ड़ा अगले घर रज्जी आंदे ते शैल शैल ढिड्ड भरोइया तसस्ली होइया उ'नेंगी इ'यां गिज्जे दा तोता होंदा ना गिज्जे दा म्हाराज साढ़े छां होने दा कियां सना अ'ऊं सनाने तां रोज वीडियो पाई उड़ने वीडियो पाई ओड़ने इ'यां अग्गें पिच्छैं तोते आह्लियां शैल इ'यां इ'यां पूरे इ'न्ना सेही लगदा मिगी इ'यां लोकें पुच्छेआ कि कुहां आह्ननेआ ऐ मेंआखेआ भाइया साढ़े ग्रांऽ दा नजारा साढ़े ग्रांऽ दा नजारा तुहें केह् दिक्खेआ अजें आओ कुतै साढ़े सारें आखेआ आं तूं तां तोता रक्खेदा केई बच्चे होंदे फ्ही उं'दे जाना भाई उनें तोता पालेदा इ'न्ना शैल गानी आह्ला बैठदा तोता आए हाए दिक्खियै मन खुश होई जंदा ते हुन तोते दी गल्ल ऐ उं'दे एटरैक्ट साढ़े बर्ड बिच्च इयां होंदे न साढ़े ग्रांऽ च इ'यां एटरैक्ट होंदे गार्डन च बेरी बहूटे बौह्ंदे अंबें दे बहूटे पर बौंह्दे अग्गें जेह्ड़े हुन असें बैर बी लग्गने आह्ले न उ'दे पर बेहियै तोते खा दे होंदे चैं चैं गुल्लियां सुट्टदे उप्परां इ'यां थल्ले गी चैं चैं ते ठीक ऐ फिर तां